बे बुहुमनि सोलायनाय होनबा आं बोथोरखौनो बुंसै जेनेबा गोदो जों उन्दै उन्दै समावथ' बिदि नङामोन जेनेबा दाथ'

बिफां लाइफां जेनेबा दाननाय आरो बेफोरनि थाखायनो जेनेबा आबहावाया माबा जानो हमबाय जेनेबा गारि मथर बा भारा जानायलाय आरो दाथ' बेफोरनि थाखायनो जेनबा अखाफ्रा खम जालांबाय जेनेबा गोदोनि दिनावथ' बिदि नङामोन दा बेफोरनि थाखायनो जेनेबा सान्दुं बिदिनो गरम बिराद बांसिननिफ्राय बांसिन जानाय मोनदों आरो बेखायनो अखाफ्राबो हानो खम जाबाय बिदिनो जाबाय जेनेबा आबहावाया जानो हमबाय आरो जेनेबा अखानि जेनेबा अखायाबो गोदोनि दिनाव बिदि नङामोन दासो खमायनिफ्राय खमायनाय जागासिनो आरो गरमाबो बांबोगासिनो बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो जायो जेनेबा बिफां लाइफां दान्नायाबो बारा जाबाय जेनेबा बेफोर बेफोरनि थाखायनो आं बेखौनो बुंबाय आरो बोथोर सोलायनायखौनो जेनेबा अखायाबो खमनिफ्राय खम हालांगासिनो आरो गोदो बिदि नङामोन जेनेबा सान्दुंआबो बिराद बारानिफ्राय बारासिन दुंबाय बेनो आं